السلام علیکم صابن فیکٹری سے بات کر رہے ہیں جی مجھے جو ہے نا کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا اور پتہ چلا تھا کہ آپ کی صابن کی فیکٹری ہے تو مجھے صابن چاہیے تھا کون سا صابن آپ بناتے ہیں کپڑا دھونے والا صابن بناتے ہیں یا نہانے والا ہیلو جی آپ بتائے نہیں اچھا اچھا اچھا تو یہ آپ کی آپ کی فیکٹری میں یہ سب بنائی جاتی ہیں ا تو اصل میں کیا ہے نا کہ مجھے جو ہے نا صابن چاہیے قریباً دو ہزار پیس تو کتنا روپے پیس دے رہے ہیں ہاں ایک پیس کا کتنا روپیہ

دس دس روپیہ آپ دیں گے تو ہم کتنا میں بیچیں گے ہم اصل میں بیچنے کے لیے خریدنا تھا تو سو ہم ہم تو سوچے کہ فیکٹری سے ہی اٹھا لیں گے صابن تو سستا پڑ جائے گا تو کچھ سستا لگائیں گے تب نا ہلو آپ مجھے بتا دیجیے کتنا روپے پیس کے حساب سے دیں گے

اوہو دس روپئے سے کم نہیں کیجیے گا اصل ہم کو نہیں آ تو جائیں گے دیکھیے ہم اصل میں رہتے ہیں دور بہت فیکٹری آئیں گے یا پھر وہاں پر بات نہیں بن پائے گی تو بھی تو بہت پرابلم ہو جائے گی نا تو اس لیے ہم سوچے تھے کہ ایک بار اندازہ کچھ تو مل جاتا کہ چھ روپے ساڑھے چھ روپئے اگر آپ لگا دیتے ہیں کہ آپ دس روپے بتا رہے ہیں تو بہت مہنگا ہو جائے گا پھر لانے لے جانے کا بھی خرچہ ہو جاتا ہے تو بہت سارا دقت ہو جاتا ہے تو اگر چھ ساڑھے چھ روپئے میں ہو جائے تو ہم آ جاتے ہیں ان شاء اللہ آپ سے ملاقات کر لیں گے آ کر کے ہو پائے گا نہیں نو روپئے نہیں کم سے کم وہی ساڑھے چھ روپے تک لگا دیجیے اچھا ہمارے ایک دوست ہیں شاید آپ جانتے ہوں گے انہوں نے ہی ہم کو بولا تھا کہ جو ہے آپ سے بات کر لیتے ہیں آپ سے بات کر کے جو ہے ریٹ اوٹ اچھا لگا لیتے ہیں کہیے تو ہم ان سے بات کرا دیں گے آپ کی ٹھیک ہے ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں ان شاء اللہ السلام علیکم